बिजलीमे देखिहुँ लाइन रहय छै आ कभी कभी कटि जाय छै तऽ बहुत दिक्कत होइए हमरा आरके बुझलियै आ बहुते दिक्कत होइए तऽ कहुना कहुना टोर्च बारिकऽ लालटेन बारिकऽ डिबिआ बारिकऽ कहुनाकऽ जे छै दिवस काटि लैत छी लाइन आबैय कटि जाइए फेर आयल लाइन फेर कटि जाइए फेर तऽ ओहिना डिबिआ बारैत छी टोर्च बारैत छी लालटेन बारि लैत छी नहि यऽ डिबिओ बारि लैत छी डीजले पर बारि लैत छी सरकार तऽ नहि दयए किरासनके तेल तऽ कहुनाकऽ दिवस काटि लैत छी तकर बाद अहाँ जे छै से लाइन आबय छै तऽ देखिहुँ पंखो कटि जाइत छै गर्मिओ लागैत छै तऽ कहुनाकऽ बर्दाश्त कएकऽ अपने जे छै पंखा हाथे पंखा होक करिकऽ दिवस काटि लैत छी तब गर्मी ठण्डी महीना आबयए तऽ गर्म चीज जे कहलहुँ बनाकऽ खायब से नहि होइए आइ नहि कय होइए तऽ कहुनाकऽ दिवस काटय छी ठंडियोम गर्मियोमऽ बुझलियै बहुत दिक्कत होइए कब कब लाइन रहइए कब कब कटि जाइए रहइए लाइन एक घण्टा रहल दू घण्टा कटले रहइए तीन घंटे रहय छै चारि घण्टा कटले रहैत छै फेर पाँच घण्टा रहयए छओ घण्टा कटले रहयए एहिना करि करिकऽ गर्मीमे कहुनाकऽ बीतय छी ठन्डीयोम जे छै से कहलु गरम चीज बना बना खायब गैसो पर कि अथियोमे तऽ लाइनो कटि जाइए तऽ नहि होइए बनायल तऽ कहुनाकऽ दिवस काटैत छी तब कहुनाकऽ जे छै से रोटी आर बनबयमे दिक्कत होइए आटा आर सानयमे दिक्कत होइए फतिंगा उड़यए किछो उड़यए कीड़ा मकोड़ासभ कुछ सब्जीमे जाइए दालिमे जाइए लाइन नहि रहयए तऽ पंखा चलतय तबे न जे छै से बॉल नहि बरयए अन्हारमे कहुना कहुना करय छी कहुनाकऽ दिवस काटय छी अहाँकऽ